हाँ नमस्ते नमस्ते भैया का हो क्या हाल चाल है सुभाष गारमेंट्स से बोल रहें अच्छा सुभास गारमन से इ यह हमें दुकान खोलनी है ओमेन के लिए ओमन ओमेन के लिए लड़कियों के लिए बच्चियों के लिए तो कुछ कपड़े लेने हैं तो यह कहाँ मिलेगा अच्छा सुभाष गारमेंट से ही सुभाष गारमेंट से ही मिल जाएगा अच्छा कपड़े में कौन से क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर लड़कियों के और औरतों के लिए क्या क्या मिलते हैं नई साड़ियों में साड़ियों में थोड़ा सा लो लो से ले करके ऊपर तक कितने कितने कितने तक की साड़ियाँ हैं

अच्छा अच्छा साड़ी हाँ अच्छा अच्छा यह होलसेल होलसेल रेट है अच्छा अच्छा और क्या क्या मिल जाएँगे चलिए साड़ी हो गया फ्राक फ्राक

अच्छा अच्छा अच्छा ह ह ह तो चलिए ठीक है अच्छा है यह सब ऑर्डर लिखते रहिए और यह साड़ी हो गया और यह फ्राॅक हो गया

और बच्चियों का जैसे छोटे छोटी बच्चियों का यह यह क्या नाम है वह नहीं होता नेटक चड्डी उड्डी हाँ वह वह भी चाहिए और अच्छी अच्छी जो क्वालिटी के है जितनी भी क्वालिटी के हैं सबको दाम बताओ और सब आर्डर कर दो

अच्छा अच्छा तो कैसे आना होगा की बुक को वहाँ से ब भिजवाओगे आप

अच्छा तो नहीं साड़ियों से लेकर के जितने भी मेल हैं आपके क्या क्या हैं नाम बताओ आप

नहीं तो आर्डर में जो तुम्हारे पास होगा वही तो आर्डर करेंगे भैया तो आर्डर करेंगे उसी मेल से आप भेजेंगे तो कोई गड़बड़ी होगी तब अच्छा चलिए ठीक है तो यह जितने आर्डर हैं हमारे इसको लिख लो पहले मोबाइल नम्बर भी लिख लो और यह इस पर भेजो तो हम पैसा भेज देते हैं हाँ नमस्ते